यदि हम किसी यदि हम किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं तो हम पहले वहाँ कॉल करेंगे और उनसे कहेंगे कि क्या यह एवन है तो वह बोलेंगे जी हाँ हमारे रेस्टोरेंट का नाम एवन है आपको क्या ऑर्डर करना है तो हम अपना पता बताएंगे जैसे मेरा पता होगा मिर्ज़ापुर फ़िर फ़िर अपना पता बताएंगे नाम बताएंगे कि मेरा नाम करण कुमार मौर्या है आप मुझे पिज्जा दो बज के पैंतालीस मिनट तक मेरे घर पर डिलिवर कर दीजिए